हा मां ॻाल्हाया थी हा सिंधी डेरी सां त ॻाल्हायो त सही हा तव्हां ॿुधायो भाऊ अछा हा अछा हा हा ॿुधायो हा हा ज़रूरु मोकिलंदासीं असांजी त डेरी आहे हा इलाही हा हा पनीर आहे हा हा खीर बि अथव हा भाऊ हा हा आहे देसी गिह बि असां रखंदा आहियूं हा हा खीर हा गांहि जो बि रखंदा आहियूं मेंहिं जो बि रखंदा आहियूं अलॻि अलॻि हा मखण बि आहे हा हा लिखायो हा हा हा हा मां कयां थी अच्छा बिहो बिहो बिहो बिहो बसि बसि बसि बसि बसो हा हा हा लिखा थी हा त पंज किलो खी पंज किलो खीर हा धीरे धीरे धीरे थोरो थोरो धीरे हा ॿ किलो खीर हा अछा अछा टे किलो गिह गांहि जो हा ठीकु आहे असां मटर कोन रखंदा आहियूं उहे मटर तव्हांखे पासे में भाॼी वारो आहे हुते मिली वेंदव हा उहे हा हा असां रखंदा आहियूं बिस्कुट आहिनि असां वटि तरह तरह जा कई तरीक़नि जा ऐं ब्रे ब्रेड आहे ॿियो मखण आहे हा हा उहो मिली वेंदो हा हा हा अछा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे मां नोट थी कयां भाऊ हा सभु मोकिलींदीमांव हा ॿियो ॿियो कुझु अछा तव्हांखे अछा सुभाणे यारहं सुबुह जो यारहं अछा ॿुधायो एड्रेस ॿुधायो हा हा अछा ॿी बटे थ्री अछा सेकेंड ॿी बटे थ्री हा हा लाजपत नगर हा अछा अछा ठीकु आहे हा हा ॿुधायो मां तव्हांखे कीअं असां जीअं ब्रेड हर तरीक़े जा हा चीज़ रखंदा आहियूं हा रखंदा आहियूं अछा अछा ठीकु आहे उहे बि मोकलींदीमांव हा ऐं त खीर तव्हां नोट त कयो आहे तव्हां गिह पहिरीं पहिरीं गिह नोट करायो था हा वरी रिपीट कयो मां ग़लती न थी वञे ठीकु आहे हा अछा अछा जीअं तव्हां करणु चाहियो तीअं कजो हा जीअं तव्हांजी मर्ज़ी मूंखे न इहा इहा आइटम आइटम रिपीट हा टाइम ते मोकिलंदमि अछा ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं तव्हां मूंखे न इहे आइटम रिपीट कयो तव्हां हिकु दफ़ा छो त मूंखे हा हा अछा अछा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे अछा हा अछा अछा तां पो वॉट्सप ते मोकिले छॾिजो ठीक आहे हा हा ठीकु आहे हा अच्छा अछा हा मां तव्हांखे सुभाणे हा वेई हा हा हा हा भाऊ असां वटि ताज़ो ई हूंदो आहे ताज़ो ई मोकलींदीमांव हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल